नमस्ते मैम हाँ मैम

हाँ मैम मैं यही करता हूँ मैम मैं आपका सब कुछ कर सकता हूँ मैम बताइए आपको कैसा चाहिए मैम जो दीवार है वो भी मैम पुराना हो गया कि दीवार ओवाल सही है सिफ टाइल्स लगवाना है आपको

ये दिवार से अच्छा मैम तो मैम आपको अच्छा अच्छा टाइल्सें मिल जाएंगी मैम आपको किस कैसा टाइल्स चाहिए किस कलर में टाइल्स चाहिए मैम आपको ब्राउन कलर ब्राउन कलर में अच्छा मैम ओ ओ मैम तो टोटी और नल होता है वो भी सब चेंज करवाना है कि वो सही है अच्छा वो अच्छा मैम सब मैम बन जाएगा मैम आपको कितना कितना आपका बजट है मैम उस हिसाब से आप बता दीजिएगा मैम आपको कितना में टाइल्स चाहिए हाँ मैम आपको पैंतालीस से पचास हज़ार लग जाएगा टाइल्स लगवाने में मैम अच्छा टाइल्स लगाएंगे मैम पैसा थोड़ा जादा ले रए हैं हाँ लेकिन अच्छी क्वालटी का लगाएंगे अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप पैसा वापस ले सकती हैं मैम लेकिन आप जब काम देखेंगी हाथ की सफाई देखेंगी तो मैम आप खुश हो जाएंगी मैम उसमें वाइरिंग आइरिंग औ गीसर ऊसर भी ऐड करवाना है उसके लिए जगह और अच्छा मैम औ शीशी ओसा वगैरह वगैरह लगा के मैम सब कुछ हो जाए अच्छा मैम आपको पूरा पेमेंट एक लाख लगेगा लेकिन एक अच्छा सा बाथ मैम हाँ ठीक है मैम आप घर के लोग हैं तो हमेशा करवाते तो कम कर ही देंगे लेकिन मैम आपको मैक्सिमम अस्सी से नब्बे हज़ार रुपये लग जाएंगे मैम आप अपना पेमेंट कैसे करेंगे मैम समान भी मुझे सारा लाना पड़ेगा कि आप लेके देंगी मुझे तो मैं लगाऊँगा

मैम क्या है हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं मैम हम लोग टाइल्स वाइल्स खरीदते ओदते नहीं हैं औ आपको खरीद ओरीद के लाके देना होगा टाइल्स हम टाइल्स वाइल्स लगा दें एक मेरी पड़ोसी की दुकान है तो मैं आपको बता दूँगा कि आप वहाँ से टाइल्स ले लीजिए और अच्छा अच्छा टाइल्स मैम मेरा दुकान नहीं है बट मेरे है जानकारी में दुकान है वो गाज़ीपुर में पड़ेगी आप वहाँ पर मैं आपका दे दूँगा आप वहाँ से जाके टाइल्स ले लीजिए पसंद कर लीजिए और मैं आपका लगा दूँगा टाइल्स ठीक मैम नमस्ते मैम